جی جی کک بات کر رہے ہیں جی مو جی مجھے لنچ لنچ کا آڈر دینا ہے پانچ ممبر ہیں پانچ جی پانچ لوگوں کا کھانا چاہیے لیکن پہلے مجھے شیوریٹی چاہیے کہ کھانا بالکل فریش ہونا چاہیے اور ٹائم پر ملنا چاہیے جی جی مجھے چاہیے مٹن دال قورمہ آپ کے پاس مل جائے گا جی مٹن دال قورمہ کمال ککڑی کباب اور چاہیے مجھے ٹمیٹو شوربہ جی مجھے یہ بالکل بجٹ میں چاہیے تو مجھے اس کے ریٹ بھی پتا کرنے ہیں اور پانچ لوگوں کا کیا ریٹ بیٹھے گا کتنے روپئے کی پر پلیٹ ہے مجھے یہ سارا چاہیے ڈیٹیل میں نہیں نہیں ہوم ڈیلیوری بھی چاہیے ٹائم پر چاہیے لیکن اور بالکل فریش کھانا چاہیے اور بالکل جو ہے مجھے زیادہ میں بجٹ افورڈ نہیں کر سکتی مجھے بجٹ زیادہ نہیں ہے ٹھیک ہے تو مجھے ذرا بجٹ کے حساب سے بتائیے گا آپ مجھے بالکل صحیح صحیح لگائیے گا جی مٹن قورمہ کا کیا ریٹ بتایا آپ نے ٹوٹلی نہیں تو یہ تو میرے بہت بجٹ میں جائے گا کیوں کہ مجھے تو پانچ لوگوں کے لیے چاہیے اس میں ڈیڑھ سو والی پلیٹ بھی ہے ٹھیک ہے ٹھیک تو ڈیڑھ سو والی پلیٹ کر دیجیے گا تین پلیٹ کر دیجیے گا کمال ککڑی کباب کی دو پلیٹ کر دیجیے گا اور ٹمیٹو شوربا کا بھی آپ دو پلیٹ کر دیجیے گا جی تو آپ یہ سارا بل کر دیجیے ہاں نان کر دیجیے گا دس ٹھیک ہے تو ابھی بس اتنے ہی آڈر کر دیجیے گا جی اور جو بھی ہے سب کچھ ایڈ کر دیجیے گا بل میں ٹھیک ہے ٹھیک ہے تھینک یو